हैलो नमस्ते होर तुं'दा केह् हाल ऐ बस ठीक होर कोई कम्म हा तुसें फोन कीता अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तां ओह् कुद्धर जाना तुसें आउट आफ स्टेट ऐ जां कोई पास ऐ अच्छा जम्मू ऐ अच्छा तुस इक कम्म करेओ इक ऐप्लीकेशन लिखेओ ते ओह्दे बिच्च ना पूरी डिटेल डालेओ कि कोल्लै धोड़ी लेइयै कौल्ले धोड़ी तगर तुसेंगी छुट्टियां चाहिदियां न चलो कोई गल्ल निं में तुसेंगी पूरा किश फ्रेम करियै देई ओड़गी तुस इक कम्म करना अपने सिग्नेचर आनियै ना स्कूल आइयै करी लैएओ कन्नै इक कम्म इक न गल्ल दा खास ध्यान रक्खेओ जेह्ड़ा बी में इ'नेंगी नोटबुक उप्पर कम्म देगी ना तुस ओह् इ'नेंगी ना घर बिच्च बैठियै रिवाइज़ कराना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं में करी ओड़गी ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ ठीक